हमारे आस पास में हमारे क्षेत्र के आस पास में लगभग तीन चार सरकारी अस्पताल है जिसकी अभी ख़ास कर बात करें तो स्थिति उतना सही नहीं इससे पहले नहीं था मगर धीरे धीरे अभी हमारी सरकार द्वारा ये काम की गई और जितने भी स्वास्थ्य क्षेत्र में धीरे धीरे काम बढ़ रहा है और धीरे धीरे सभी क्षेत्र में अपना विकास हो रहा है और इसी क्षेत्र में भी हम लोगोंं का बहुत ही प्यारा सा इसमें काफ़ी सुधार आई हुई है सभी डॉक्टर अब अभी टाइम पर आ रहे हैं सभी मरीज़ों के लिए सही सही दवाई उपलब्ध हो रही है और पहले कि बात करे तो पहले उतना स्थिति सही नहीं थी यदि हम लोग जाते थे दवाई के लिए तो डॉक्टर के कोई पता नहीं सभी लोग सभी चिकित्सक अपने अपने से कोई दूसरा अपना अपना निजी स्वास्थ्य केंद्र चलाते थे इसी तरह हम लोग जाते थे तो सही इलाज नहीं हो पाता था सभी लोग पहले डरते थे जो नहीं सरकारी अस्पताल में नहीं जाएँगे ताकि वहाँ पर जाएँगे तो ग़लत इलाज करते हैं टाइम डॉक चिकित्सक नहीं आता है और सभी मरीज़ की स्थिति ख़राब हो जाएगी इसलिए सभी लोग सरकारी अस्पताल में जाने से मना करते थे लेकिन आज अभी के समय में बहुत ही बढ़िया से सुरक्षा हो गई बहुत ही बढ़िया से स्थिति सब ठीक हो गई है सभी सभी अस्पताल में हमेशा चेकिन के लिए आ सभी कर्मचारी आते हैं और चेक करते रहते हैं कि कैसी स्थिति है अस्पताल की और सभी दवा भी उपलब्ध हो मेरे मेरे परिवार में भी मेरे मेरे भाई जब पोआइजन पोआइजन खा लिए थे उस समय में भी मैं जब बारह एक बजे के टाइम में गया था तो वहाँ उस समय में भी डॉ चिकित्सक वहाँ पर उपस्थित थे और वहाँ पर बोल सही इलाज सही टाइम पर हम लोग का सही समय में इलाज कर देता ताकि बाक़ि वो बाद में जा के वैसा सुरक्षित हो गया और हम लोग बहुत ही बहुत धन्यवाद दिया चिकित्सक को जो आप सही समय पर आ के इसको बचा लिए इसके लिए और मैं जब भी कि बात करे स्वास्थ्य केंद्र की बात कि सभी को बोलता हूँ जो आप सरकारी अस्पताल में जाए और आप सही इलाज आप को मिलेगा और खा और आप का इलाज जो मुफ़्त होगा और सभी लोग जितनी मेरे जानकारी में सभी को मैं अपने क्षेत्र में जितना कि सब को प्रोत्साहित करता हूँ कि जो आप के पैसा भी बचत होगा आप भी वहाँ जा के इलाज कराएं वहाँ पर अच्छे डॉक्टर हैं और आप का सही से बढ़िया से इलाज होगा आप इसके चिंता मत लीजिए कि कोई भी मरिज़ की स्थिति ख़राब हो जाएगी इससे सभी मैं प्रोत्साहित करता रहूँ और मेरी अभी स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे जितने भी क्षेत्र है सभी की स्थिति सही है सभी को सही इलाज मिल रहा है कभी कोई परिवार बीमार बीमारी से ग्रसित नहीं है सभी लोग अपना ख़ुशहाल जीवन व्यतित कर रहे हैं ख़ास कर यदि क्षेत्र में स्वास्थ्य की बात हो तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य क्षेत्र यदि अच्छा ही रहेगा तभी तो देश का विकास होगा देश का वईकास होगा तभी तो हम लोग की स्थिति सुधरेगी और हम हम लोग की स्थिति सु हम लोग को बताती है जो हमारे देश कितने कितना विकास कितना विकास है प्रत्येक लोग को यदि विकास करेंगे तो हमारा देश विकास करेगा और सब ये सभी निर्भर है स्वास्थ्य के क्षेत्र पर स्वास्थ्य यदि सभी का सही रहेगा तो धीरे धीरे सभी लोग अपना अपनी निजी निजी क्षेत्र में अपना विकास करेंगे निजी क्षेत्र में विकास जो धीरे धीरे अपने क्षेत्र का जब विकास क्षेत्र के बाद अपना राज्य के विकास करेंगे और धीरे धीरे अपना पुरे देश भी विकास करेगा तो एक दुसरे के प्रति सभी जुड़े हुए हैं और सभी का स्वास्थ्य के प्रति सभी का अपना बहुत ही आत्म निर्भर रहना चाहिए कि जो हमरा स्वास्थ्य कैसा हो और हमारे परिवार का अच्छा स्वास्थ्य कैसा हो सभी का स्वास्थ्य यदि अच्छा रहेगा तो सभी लोग अपना अपना मानसिक मानसिक संतुलन रखेंगे और मानसिक संतुलन रखने के कारण वो सभी लोग अपना अपना अपना विकास करेंगे और बात चले हमारे क्षेत्र की यहाँ अस्पताल के बारे में तो हमारे क्षेत्र के अस्पताल बहुत आज ख़ास कर सभी स्थिति सुधर चुकी है और सभी हमारे गाँव के मुखिया मुखिया जी हैं वो भी इस क्षेत्र में अभी ख़ास कर मेरे गाँव में भी अस्पताल की नई नई खुलवाने कि व्यवस्था में लगे हुए हैं सभी चाहते हैं जो एक स्वास्थ्य केंद्र हमारे गाँव में भी निर्मान हो हमारे गाँव में कई सारे चिकित्सक हैं लेकिन अपना निजी संसथान चलाते हैं लेकिन हमारे मुखिया जी ने बोले नहीं एक सरकार तरफ़ से एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए जिसमें सभी का मुफ़्त इलाज हो हमारे गाँव में एक व्यक्ति ने अपना ख़ुद के पैसे का एम्बुलेंस भी दे दिए दे चुके हैं कि ताकि सभी को सही टाइम पर वाहन सुविधा हो सके और सभी लोग अपना अपना समय पर अपना अस्पताल पहुँच सके इसी तरह हमारे गाँव भी अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना कुछ क़दम बढ़ा रहे हैं ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें सभी को सुरक्षा प्रदान कर सकें और सभी हम हमारे क्षेत्र में हमारे गाँव के वार्ड में हमारे पुरे क्षेत्र में इसके प्रति स्वास्थ्य के प्रति अपना अपना धीरे धीरे अपना विकास करें सभी अभी साफ़ सुथरा और अपना साफ़ सफ़ाई पर ध्यान देते हैं ताकि सब का स्वास्थ्य सही रहे और जो स्वास्थ्य की बात जब भी कभी भी आती है तो सभी लोग तत्पर रहते हैं जो सभी का चाहे मदद हो मदद की बात हो कुछ समय पहले मेरे घर के बगल में जब झगड़ा हुआ तो सब उसका जाने कि परिवार में झगड़ा होने के कारण एक बन्दे ने उसके सर पे लाठी मार के उसके जान का जोखिम कर दिया तब पर भी सभी लोग ने बोले कि ये ग़लत है सभी ने उठा के ये नहीं सोचा ये दूसरा है मेरा दुश्मन है तो इसका इस इससे हम को कोई मतलब नहीं हम जा के जाने कि हम इसको नहीं ले जाएंगे और उसने बोला कि इसका स्वास्थ्य गड़बड़ है तो इसका इसका परिवार की स्थिति ख़राब हो जाएगी इसलिए उस सब लोग ने हेल्प सबकी मदद उसका मदद की और उस उन लोगों को जाने के लिए कहा हॉस्पिटल गया और वहीं पर अस्पताल में वहीं सरकारी अस्पताल में उनको इलाज करवाया उन्होंने बोला कि नहीं उसने परिवार को भी समझा आपस में झगड़ा मत करो और जब उनके परिवार ने बोला जी क्यों आप सरकारी अस्पताल में ले जा रहे हैं उसको जब ग़लती का एहसास हुआ सभी बोले जो सरकारी अस्पताल में क्यों ले जा रहे हो वहाँ पर सही इलाज ना होता वहाँ पर मैंने सम सब को समझाया जो ये ग़लत है आप ऐसा सोच मत रखिए अस्पताल हम लोग का जो है सो बहुत अच्छा है आप इसकी स्थिति सुधर चुकी है आप ख़ुद चाहे तो ख़ुद जा के चेक करवा सकते हैं अभी कुछ दिन में पहले ही मैंने वहाँ पर जा कर अपनी बॉडी के चेकअप पुरे पुरे शरीर का चेकअप किया था और मुझे अभी ख़ास कर भरोसा है सभी पर जितना भी सरकारी अस्पताल पर भरोसा हैं मुझे कि मुझे सही इलाज मिला इसलिए मैंने वहाँ पर गया और वहाँ पर मैंने अपना चेकअप करवाया जो मेरा दवाई हुआ उसका भी मुझे कोई कोई ख़र्च नहीं लगा वो सब सरकार के तरफ़ से हम लोग को मिला और हमारे क्षेत्र की बात करे तो स्वास्थ्य के मामले में हमेशा से आगे है और हमेशा आगे भी रहेंगे मेरे परिवार के भी लोग को मैं समझाता हूँ कि जो आप जो है किसी की मदद हो चाहे आप यदि किसी कि मदद हो आप हमेशा करिए और सब सब का अपना अपना ख़याल रखिए और धीरे धीरे आप अपना सही से अपना तो ये ख़याल रखिए और अपना स्वास्थ्य सही रखिए